हाँ जी सर नमस्कार जी बोलिए जी मिल जाएँगे हाँ जी मिल जाएँगे बॉर्डर कौनसा चाहिए हाँ जी मिल जाएँगे बिल्कुल मिल जाएगा सर

अच्छा सर हाँ जी सर बाज़ार में तो कहीं पूछ लीजिएगा वह बीस परसेंट मिल रहा है पर हमारी दुकान पे चालीस परसेंट मिल रहा है

बड़ी हाँ जी बढ़िया मिलेगी आठ बजे तक

रेलवे कॉलोनी बजरिया पूछ लीजिएगा प्रदीप सूर्य स्टोर कहाँ है हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मिल जाएँगे निश्चिंत रहिए नमस्कार